ہلو ہاں جی سر یہ آپ سہارنپور سے لینڈ بروکر بول رہے ہو یہ زمین کے بارے میں بات کرنی تھی سر جی یہ زمین کے بارے میں معلوم کرنا تھا کچھ سہارنپور کے اندر یہ زمین کے مناسب ریٹ کیا چل رہے ہیں فی الحال

یہی چاہیے تھی جی پانچ بسے کے قریب

جو مناسب دام ہو جس زمین کی

یہ اسلام نگر سے بات کر رہے ہیں جی

جی اور سر جی جی تو اس میں زمین میں کچھ دو نمبر کا تو نہیں سسٹم ہے سر اوکے سر اوکے